शासकीय विद्यालयों में संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है विशेष रूप से शासकीय बजट नहीं होने से वे कई कार्य जो है नहीं कर पाते हैं खासतौर से जो बिल्डिंग का मरम्मत का कार्य है उसके लिए उनके पास राशि नहीं होती वहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है उसके बारे में उनके पास कोई पैसे नहीं होते फर्नीचर के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते और इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं संसाधन नहीं होते हैं और ये चुनौतियाँ शासकीय स्कूलों के सामने बनी रहती हैं तो हम चाहते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके